बच्चे का खाता खुलवाने के लिए बच्चे को ले के मैं बैंक गया बैंक मनेजर से मिला उसके बाद मनेजर साहब ने एक पास वो क्या कहते हैं कि आधार कार्ड लिया फ़ोटो लिया उसके बाद खाता खुलवाया फार्म भरे फार्म भरने के बाद तब जमा किए उसके बाद तीन से चार दिन के बाद वापस मैं गया तो वहाँ पर पासबूक मिला पासबूक ले कर मैं आया और मैं उस बच्चे के इस्कूल में जमा किया वो और बच्चे का वज़ीफ़ा हुआ और ड्रेस का हुआ साइकिल का पैसा बच्चे के खाते में आता है और महीने महीने का पैसा बच्चे के खाते में हम जमा करते है पाँच सौ रुपये हज़ार रुपये जो भी बचत हुआ हो उसके खाते में जमा करता हूँ और जमा करने के बाद और बीच में इससे किताब क़लम या कुछ भी हुआ अप अपने पास पैसा ना रहा तो बच्चे अपने खाते से निकाल के पैसा अपना पेन पेंसिल जो भी लेना हुआ हुआ वो ले सकता है